हाँ हैलो हाँ वाइरिंग कराना था

तो क्या कितना घर है कितना रूम है हाँ

तो उसमें समान लगेगा अपना क्या कहता है यह पचास तो पाइप लग जाएगा आपको और क्या कहता यह मॉडेलर में क्या अट्ठारह मॉडेल बोर्ड लग जाएगा आपको जो क्या कहते जो बारह तेरह को छः मॉडेल बोर्ड लग जाएगा आठ मॉडेल बोर्ड लगेगा जेक्शन लग जाएगा बेंड लगेगा और पिन लगेगा वह पिन आता है वायर पिन आता है वह पिन लगेगा और तार लगेगा वायर लगेगा और क्या कहता है यह और स्विच लगेगा सॉकेट लगेगा तार आपका है ना आपका ता तार जैसे कि लग जाएगा आपका फोर एम एम तार क्या कहता है दो क्वाईल लग जाएगा और ढाई एम एम आपका तीन क्वाईल लगेगा दो एम एम क्या कहता है जे आपका लग जाएगा चार चार क्वाईल लगेगा वन एम एम छः क्वाईल लगेगा जीरो पच्छत्तर हाँ अब कब का आएगा उसमें उसमें सबका आ जाएगा और जीरो जीरो तो पच्छत्तर लगेगा दो क्वाईल टेप लग जाएगा आपका दस वह जेक्शन लग जाएगा आपको क्या कहता है बीस क्वाईल एसटीलेस प्रूव लग जाएगा आपका क्या कहता है यह एक सौ तीस ऐ सी गुतका लगेगा आपका क्या कहता है यह दस तक एट के समझे मेरा चार्ज लग जाएगा हम फिट के हिसाब से लेते हैं हाँ और क्या कहता है जे हुंड भी जैसे बोलिएगा हुंड भी हुंड भी हो जाएगा अब मेरा चार्ज जोड़ूँ एक एक फ्लैट है ना एक फ्लैट का चार्ज हो जाएगा आपका पैसे पंद्रह हज़ार रुपया हाँ मटेरियल का सामान आपका क्या कहता है जे साठ सत्तर हज़ार के लगभग मिल जाएगा और क्या बोले हाँ ला कर लगवा म रखिए लगभग हाँ लॉक लग ठीक